जोंनि गामियारि रायजोफोरनि थाखाय हारिमु मोसानाया जोबोद गोनां जोंनि बर'फोरनि धोरामाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमजों लोब्बा लाखिना मोसानायफ्रानो गोबां दङ जोंनि हारियाव जेरै खेराय मोसानाय खेराय मोसानायखौ बाथौ फुजा होनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो होबोजेननायनिफ्रायनो मोसानाय खेराय मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बेफोर गासैबो जोंनि हारिमुवारि धोरोमजों लोब्बा लाखिनाय मोसानाय आरो बेफोरो मोसानाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोनां जायो बेफोरनि हारिमुनि गेजेरजों मानसिनि मानसि मोनसे हारिया सिनायथि मोनो जोंनि दा बैसागुआव बैसागु मोसानाय जायो जोंनि दाखालिसो बैसागुआ जानानै थांखांबाय बे बैसागुआव जों जोबोद गाजा गोमजायै फालियो बैसागु मोसायो बैसागु रंजायो बैसागुनि नेम खानथिफोरखौ मानियो बेफोर जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हारिमुवारि धोरामारि लोब्बा लाखिनानै मोसानाय आरो बेफोर मोसानायजों गोबां सुबुंफ्रानो मोसानो मोजां मोनो गोबां सुबुंफ्रानो बेफोरखौ लानानै गोजोनो आरो मोनसे हारिया सिनायथि मोनो बारदै सिख्ला मोसानाय आरो गोबां मोसानाय दं जोंनि गेजेराव जेरै बाथौ धोरोम होबा गोबां गोबां मोसायो बेफोर मोसानायफ्रानो गासैबो धोरोमजों लोब्बा गोनां जेरै खाम सिफुं दामनानै मोसानाय दाहाल थुंग्रिआव गाखोनानै मोसानाय दाउ थै लोंनाय मोसानाय बेफोर गासैबो मोसानाया जोंनि बर' हारिमुनि गेजेराव धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै मोसानाय जायो बे मोसानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो हारिनि थाखाय जोबोद गोनां